हैलो

घर ई न

मतलब अच्छा डॉक्टर चाहिदा कोई इद्धर ऐ ना बलौर बलौर इक्क बड़ा शैल डॉक्टर ऐ इत्थें नमां डॉक्टर आयो दा नी बड़ा शैल साज़ करदा ओह् आं उत्थें दस्सेओ

आं ठीक ठीक न आं सारे ठीक न ठीक ऐ ठीक